राजस्थान में लोगों के लिए लोकप्रिय साधन कविता लिखना हैं गाने गाना हैं और इसके अलावा शांत जगहों पे जाना पसंद है जैसे राजस्थान में कई लोग है जिनको कविता लिखना बहुत पसंद है और ज़्यादातर लोगों को कविता सुनना भी बहुत पसंद होता है इसके अलावा कुछ लोग ऐसे होते है जिनको राजस्थानी गीत सुनना पसंद होता है और कुछ लोग ऐसे होते है जिनको साधारण गीत सुनना पसंद होता है और इसके अलावा कुछ लोग ऐसे होते है जिनको राजस्थान में कुछ जगह ऐसी है जैसे आमेर में आगे जाके एक हाथी गाँव है वहाँ पर झरना बहता है तो वो काफ़ी शांत सी जगह है जहाँ पे लोगों को काफ़ी जाना पसंद है तो राजस्थान के अंदर जो लोग होते है उनको ये सब करना कविता लिखना गाने गाना और शांत सी जगह पर जाना अच्छा लगता है